औ आङो मिन्थिगौ आइ आइ टि आइ आइ एस इ आइ आइ एम फोरा बयनिबो थाखाय गोसो होथावना मानोना बेफोर कर्सआव जयेन जायोबा जयेन जायोबा एबा बेफोर कर्सखौ लानो हायोब्ला गोबां आरामदायारि गियानखौ मोननो हायो जेरैबायदि बेफोरबायदि कर्सफोराव बेफोरबायदि कर्सफोराव प्रेक्टिकेलि दाम दामनाय देनायनि अनगायैबो गोबां आइजें आइलानि गेजेरजों फोरोंथाइ बा ट्रेनिं खालामनाय जायो आइजें आयला बुङोब्ला गोदान बिगियाननि आराोंदायारि आइजें आइला जायजों सुबुंफोरखौ सुबुंफोरनि गोदान गोदान आरोंदा बा बिरोंदामिन दिहुननायाव हेफाजाब होनो हायो आरो बेजों लोगोसे बे थिलियाव जानाय बादायलायनायाव फरायसाफोरनि सायाव नारसिननायनि सोमोन्दै बुंनांगौआ बेनोदि बे फरायसा बे थिलियाव बा बे बादायलायनायाव फरायसाफोरा बाहागो लानाया जोबोरैनो गोनां मानोना बेफोर आयदाफोरा मोनसे गोजौ बाहागोनि बा गोजौ लेबेलनि जेराव जोङो इयुन समाव बेफोर आयदानिफ्राय सार्टिफिकेट बा फोरमान बिलाइफोर मोननो हायोब्ला इयुन समाव फिउचार रेफारेन्सआव गोबां खामानि होनो हायोबा होनो हागौ जोंनि साख्रि बाख्रि मोननाय बेफोरनि बेफोर बेलायाव बेनि सार्टिफिकेटफ्रा जोबोद बेसेन गोनां जानो हायो